ہلو یس جی بتائیے اوکے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ اوکے اوکے آپ کو کس ٹائپ کے گارمنٹس چاہیے ہمارے پاس بہت ساری ورائٹیز ہیں اور میں ہول سیل پہ دیتی ہوں جی آپ کو کس ٹائپ کی ورائٹیز چاہیے مجھے تھوڑے ڈیٹیل میں بتائیے اپنی بوٹیک کے بارے میں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں میرے پاس آپ کے لیے کیا اویلیبل ہے اوکے اور اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی جی اگر آپ مجھے ابھی آڈر دے دیے آفٹر ففٹین ڈیز اور آپ پہلا آڈر ففٹی ففٹی کوانٹٹی کا ہوتا ہے اور پانچ ایک ہی طرح کے سوٹ ملتے ہیں یس آپ جو سا کلر بولیں گی آپ جو آڈر پہ بولیں گی وہ آپ کو اویلیبل مل جائے گا اور باقی جی یہ آپ کی کوالٹی کے اوپر ہے آپ مجھے بتائیں گی اور باقی میں آپ کو ساری ڈیٹیل واٹسایپ پہ سینڈ کر دوں گی آپ کو پتا چل جائے گا اور باقی میری کچھ ویب سائٹ پہ ویڈیوز بھی ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس پیمنٹ آنلائن ہاں یو پی آئی اوکے اور باقی جو ڈیٹیلس میں آپ کو واٹسپ پہ سینڈ کروں گی وہاں پہ انسٹاگرام کا تیج آپ وہاں پہ فالو کر سکتی ہیں یہی ہے آر ایس ریڈی مییڈ گارمنٹس ہول سیل ہاں اور اوکے اور باقی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دوں گی اوکے